हाँ हैलो प्रणाम प्रणाम

हाँ बोलिए प्रमोद कुमार बिहार से

एक सौ पर आइटम की मछली है कौनसा लीजिएगा रोहू हुआ नेनी हुआ कतली हुआ खाने में अच्छा है टेस्ट वह डेढ़ सौ रुपये किलो है जी है उसका भी बानिया है वह एक सौ सत्तर है

कहे तो नैनी है गोल्डेन है झींगा हुआ गरैई हुआ छेंगा हुआ कौनसा लीजिएगा गोल्डेन है साठ का पसेरी एक सौ साठ का पसेरी है वह चार सौ रुपए किलो है वह है सौ रुपये बहुत मछली तो बहुत अच्छा है लगता है टेस्ट में वह छः सौ रुपये के जी है उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और सब के बोलिए

बोलते ना कहा इधर से ना कहिएगा कौनसी मछली लीजिएगा जाल से मलाह रखते हैं दस गो तलाब में से खिंचवाते हैं उसके बाद और चीज़ में जाल में रखवाते हैं उसके बाद फिर बेचते हैं टोपिया में डाल कर पानी डालकर तई के बाद ज़िंदा मछली के टोपिया में डालकर तगड़म मार देते हैं जी धन्यवाद